आं फैसा बिदि बेंकआव दोननाय जाया आरोखि आङो आं बिदिनो गरसे गरनै बिदिनो एखनबा दाउ फाननाय एबा अमा फाननाय एबा बायदिसिना मैंगं थायगं फाननायफोरखौ बिदिनो बाजार खरसा खालामनानै आग्लायफैनाय आग्लायनानै फैनाय न'आव सौफैफिननाय फैसाफोरखौ आं बिदिनो दिनै गरसे गाबोन गरसे जमा बुथुमनानै दोनो आरो थायसे थायनै बिदिनो आरो बेखौ एखनबानि समाव आङो माबाफोर थाखा बायचान्स फैसा सर्ट जाहैयोबा आं बे फैसाखौ बाहायनाय जायो आरो एखनबानि समाव बुरजा मोनबा बुरजा दोनबाय एखनबानि समाव एसे सर्ट जाबा बिदिनो एसे खम दोननाय जायो आरोखि बिदिनो बे जमा खालामनानै बिदिनो दुइ हाजार पन्द्र'स' गाहाम बिदि जमा जाहैयो आरोखि जमा बिदिनो थायसे थायनै बुथुमनानै दोननाय फैसायाबो बिदिनो आं दरखाराव आं बेखौनो खरसा खालामनाय जायो